ہمارے قصبے میں اور شہروں میں جو چائلڈ بچے کام کرتے ہیں یہ بہت غلط ہے کیونکہ اِنہیں اِس عمر میں پڑھائی کرنا چاہیے اِنہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ دُنیا کا تجربہ حاصل کرنا چاہیے نہ کہ یہ اپنے بچپن ہی میں کام پر لگ جائیں ہم دیکھتے ہیں جہاں تک اپنے شہروں میں کہ لوگ ہوٹل لائن میں یا پرچون کی دُکان میں یا سلور لائن میں یا وغیرہ وغیرہ اِس طرح سے بچے کام کیا کرتے ہیں ہوٹلوں میں دُکانوں میں اور وہ اپنے بچپن ہی سے کام کی تلاش میں لگ جاتے ہیں تو یہ غلط ہے اِن کو چاہیے کہ یہ اچھی تعلیم حاصل کریں بچپن سے ہی اسکول جوائن کریں اور محنت سے پڑھائی کریں